جی ہاں دوڑنے کے لیے ہمارے پاس اسپورٹ شوز جو کہ دوڑنے اور کھیل کود کے لیے بنائے جاتے ہیں جس کو پہن کر انسان آسانی کے ساتھ دوڑ اور کھیل سکتا ہے جس میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اسپوٹ شوز کو تیار کرتی ہیں جیسے پوما ایڈیڈاس نائکی یہ ساری کمپنیاں کھیل کود اور دوڑنے کے لیے اسپیشل جوتے تیار کرتے ہیں جسے پہن کر دوڑنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اور کھیلنے کھیلتے کودتے وقت پیروں میں درد کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح مجھے کھیل بھی پسند ہے اور ہر کھیل کے لیے الگ الگ لباس بنائے جاتے ہیں جیسے کہ میرا پسندیدہ کھیل جو ہے وہ ہے کرکٹ کرکٹ میں کل گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں جس میں سارے کھلاڑی ایک جیسے ڈریس پہنتے ہیں جو کہ ایک ٹیم کی پہچان ہوتی ہے اور یہ مخصوص لباس ہوتا ہے اور ہر ٹیم کا ہر کھلاڑی کا اپنا ایک مخصوص لباس کا نمبر ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس بھی کھیل کے لیے ایک مخصوص لباس ہے اور اس لباس کا جو نمبر ہے وہ نمبر ہے سات